हेलो नमस्कार नमस्कार सर मैं एल आई सी एजेंट बोल रहा हूँ हाँ सर हाँ सर हो जाएगा सर एल आई सी बहुत बढ़ियाँ काम कर रही है और भारत में अभी बहुत बढ़ियाँ ये चल रहा है एल आई सी हाँ ये विश्वास है अटूट मनुष्य को लैइप इंसोरेंस सर बहुत ही जरूरी है क्योंकि सर भविष्य का कोई ठिकाना नहीं है कल क्या होगा और हमरे जाने के बाद हमारे बच्चा को तो कोई नहीं होगा यही जो एल आई सी द्वारा जो हमारे बच्चे को मिलेगा आपके बच्चे को वही होगा जो आपको बच्चा को आगे बढ़ने में मदद करेगा सर एल आई सी ये जो है मेरे पास बहुत सारे प्लान हैं अलग अलग तरह से प्रीमियम है आप जो भी एफट कर सकते हैं उस तरह से आप करवा सकते हैं एल आई सी के लिए डोकोमेन्ट सर जनम पत्री चाहिए बच्चे का आधार कार्ड चाहिए बच्चे का सर्टिफिकेट चाहिए और इत्यादि तरा चाहिए या बच्चे का एकाउंट चाहिए फोटो चाहिए

हाँ आधार कार्ड हो जाएगा डोकोमेन्ट में आपका जनम पत्री लगेगा फोटो लगेगा और स्कूल का जो आप जो जो क्वालिफिकेसन है उसका डिग्री लगेगा सर इंसोरेंस अलग अलग टाइप के है हाँ पाँच साल के लिए है पन्द्रह साल के लिए है दस साल के लिए है बीस साल के लिए है एमाउन्ट के लिए तो अलग अलग रेट का है पच्चीस सौ का आपका महीना है पाँच हजार के महीने भरना पड़ेगा परमियम और और बस

दस साल में रिकवरी आपको आ जाएगा सात लाख रुपये

उसमें बोनस भी

जो बच्चा का बीमार पड़ा पड़ गया है तो उसका जो भी खर्चा लगा है बीमारी मा वो आपको रिटर्न हो जाएगा हाँ प्रियम आपको भरते रहना है बोनस भी आपको मिलेगा बोनस भी मिलेगा हाँ सर

मामूली सी फाइन लगता है सर औ आप आगे कल आप आइएगा